ठीक ऐ आ'ऊं तुसेंगी ना अपनी उधमपुर डिस्ट्रीक्ट दे बारै च थोह्ड़ा सनानी आं जेह्की साढ़ी उधमपुर डिस्ट्रीक्ट ऐ ओह्दे च सढ़ियां जेह्कियां अट्ठ तसीलां न ते चार सब डिविजिनां न ते सतारां सढ़ियां ब्लाकां न ते हून आ'ऊं तुसेंगी अपनी सत्त जेह्की साढ़ी अट्ठ तसीलां न उं'दे नाम बी सनाई ओड़नी आं कन्नै कन्नै गै जेह्ड़ी साढ़ी पैह्ली तसील आई उठी ओह् उधमपुर ऐ ते दुई साढ़ी आई उठी रामनगर त्री साढ़ी आई उठी चनैनी ते चौथी साढ़ी आई मजालता पंजमी साढ़ी आई मोंगरी ते छेमीं साढ़ी आई उठी पंचैरी सतमीं साढ़ी आई उठी लाटी ते अठमीं साढ़ी आई उठी बसन्तगढ़ जेह्की एह् सारें दे जिं'दे मै तुसेंगी नांऽ सनाए एह् साढ़ियां उधुमपुर डिस्ट्रिक्ट दियां जेह्ड़ियां तसीलां न ते हून जेह्की बाकी साढ़ी बचियां अट्ठ ओह्दे च साढ़ियां सब डिविजनां आई जन्दियां ते सतारां साढ़ियां ब्लाक आई जन्दिया